एजेंसी वाले भैया हमें आप एजेंसी वाले भैया है न हमें गाड़ी बुकिंग करना है आप बताइए कब तक हो जाएगा दो दिन तीन दिन हाँ हमको तीन दिन में जरूरत है अब बताइए आपका ड्राइवर नहीं है अभी तक बताइए हम कैसे क्या करें आँय हमको रद्द करना है आप रद्द कर दीजिए ऐसे नहीं होता है कि हम बुक कर दिएँ आपका ड्राइवर नहीं आया आँय ये सब कोई मतलब निकलता है हम बताइए हमें नहीं करना है ये सब आप अपना ड्राइवर कब से हम लोग वेट कर रहें ड्राइवर अभी तक नहीं आया है और अपना ये गाड़ी रद्द कर दीजिए हमें नहीं चाहिए अब हम दूसरा करके चले जा रहे हैं और वो चले जाएँगे तब क्या जरुरत पड़ेगा आपका गाड़ी नहीं चाहिए हमको गाड़ी नहीं नहीं नहीं जो ड्राइवर नहीं आया हम लोग दूसरा कर लिएँ अब करने के बाद हम लोग जा रहे हैं नहीं आप रद्द कर दीजिए नहीं चाहिए हमको ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि हमने गाड़ी आज बुक कर दिया आप परसो भेजिए कल भेजिए क्या ये कोई मतलब निकलेगा हमको आज जरूरत है तो हमको आज जाना है कि कल जाना है आपकी जब मर्जी करेगा तब भेजेंगे ऐसे नहीं होता है आप रद्द करिये नहीं नहीं हमने बहुत इंतजार कर लिया है लेकिन आपका ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचा एजेंसी एजेंसी इसीलिए हमने फोन किया था कि आपकी गाड़ी आएगी ड्राइवर भी तुरंत आ जाएगा लेकिन ये नहीं होता है कि हमने बुक कर लिया हमने आज के डेट पर बुक किया आप ड्राइवर कल ले कर आएगा कल के डेट पर ऐसे कैसे होगा नहीं चाहिए आप रद्द कर दीजिए नहीं हमने दूसरा गाड़ी कर लिया ले कर जा रहें दूसरा गाड़ी नहीं आप रद्द कीजिए ऐसे ड्राइवर नहीं रखते हैं नहीं कैंसिल करिये कैंसिल नहीं करना चाहिए